बहुत तरहके खेल हमसभ इसकुलमे खेललहुॅं यऽ जेनाकि लूडो भए गेल कैरमबोर्ड भए गेल साँप सीढ़ी भए गेल साँपो सीढ़ीमे बहुत जे यऽ लोग खेलैए आओर की कहै छै निन्यानवे पर जा कऽ जे साँप बैठल रहैया काटैके लियऽ ओ भी बहुत जे यऽ मनोरञ्जक लगैए देखैमे जेकरा काटलक ओ बहुत परेशान भए जाइ छै आओर एगो हमसभ इसकुलके टाइममे बहुत खेलै रहियै कबड्डी भए गेल लुक्का छिपी भए गेल ई सभ हमरा आरके बहुत पसन्द रहै खेलै रहियै लूडो जेनाकि घर पर बैठल छियै बहिनेके साथ दादियेके साथ केकरो साथ खेललै रहियै टाइमो एनामे गुजरि जाइ रहै समयके पता नहि चलै रहै मानि कऽ कोनो बातके टेन टेंसन समस्या रहै तऽ एकदम गेम खेल कऽ हमसभ अपन टाइम जे छै बहुत खुशी खुशी बितै लइ रहियै आ मनोरञ्जनके साथ खेलो रहै रहियै ई सभ